नमस्ते

आप न्यूजपेपर देते हैं हाँ तो मैं चंदौली ज़िला चतना के पास कमती गाँव है मैं वहीं से बोल रही हूँ हाँ आप मैगजीन देते हैं अच्छा और वो अमर उजाला दैनिक जागरण सारे न्यूजपेपर हैं आपके पास अच्छा हम्म तो मेरे घर तक पोहौंच जाया करेगा आपका न्यूजपेपर अच्छा तो आप कितना लेंगे मंथली लेंगे कि विकली लेंगे अपना पैसा कैसे लेना चाहेंगे एक हफ़्ते में या एक एक महीने पर अच्छा

इंग्लिश का भी न्यूजपेपर है आपके पास अच्छा हाँ तो मुझे मैगजीन भी चाहिए मैगजीन मुझे रोज़ चाहिए

अच्छा उसका अलग से मैगजीन का लगता है हाँ तो मुझे चाहिए और एक मैगजीन न्यूजपेपर मुझे रोज़ इंग्लिश का यहाँ हाँ मेरे घर गाँव के में पहुँचाया करें मेरा गाँव ये हाँ अच्छा ठीक है तो और कोई दिक्कत नहीं होगी आपको न मेरे मेरा थोड़ा दूरी है गाँव का सड़क दो हाथ पर है हाँ

हाँ हम लोग के मेरे घर में भी बच्चे हैं पढ़ने वाले हैं तो इसलिए मैं कह इंग्लिश का न्यूजपेपर मंगवाना चाहती हूँ सब पढ़ेंगे तो हाँ और भी किनने का हाँ ठीक नमस्कार हाँ हाँ हाँ हम बिल्कुल बताएँगे आप अपना पता बता दीजिए कि कहाँ से मंगाएँगे हम अच्छा हाँ हाँ तो बबरी से वही आठ दस किलोमीटर अंदर आप आएँगे लेवा रोड से अंदर तो मेरा गाँव पड़ेगा

हाँ मुझे चाहिए न्यूजपेपर मैगजीन जरूर चाहिए मुझे हाँ ठीक है तब नमस्कार नमस्कार